मेरी सब से गौरवपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो मेरी सब से गौरवपूर्ण उपलब्धि है के मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ एक व्यापार भी स्टार्ट किया है और वो व्यापार इस उसका जो स्तर है व्यापार का स्तर है वो इतना हो गया है के मैं जितना नौकरी से मेरी आय है उतनी मैं आय अपने व्यापार से कर रहा हूँ तो मुझे लगता है के ये मेरी गौरवपूर्ण उपलब्धि है के मैं नौकरी करते करने के साथ साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाया